नमस्ते जी हम अपनी दवा बेचने के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट किया ने के लिए हमारे यहाँ हैं वो हम आपके यहाँ सप्लाई करना उनकी जो भी परेशानी होगी जी लेकिन आप हमारे प्रॉडक्ट्स यां यूज़ करके देखिए हमारी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं मतलब बहुत ये जल्दी कवर कर लेंगी पेशेन्ट को बहुत जल्दी ठीक कर देंगी वो एक बार यूज़ करके देखिए आपको इसका बेनेफ़िट खुद ही दिखेगा

बेनेफ़िट आपको इस तरह से मिलेगा जब जब हमारी दवाइयाँ आप पेशेन्ट को देंगी और इन्हें वो वे फ़ायदा करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेन्ट्स आपके पास आएँगे क्योंकि आपके यहाँ दवाइयाँ अच्छी मिलेंगी तो पेशेन्ट आपके यहाँ ही आएँगे ज़्यादा लेने के लिए दवाइयाँ और आप

देखिए इसका रेट इसका रेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा रेट आप बहुत ज़्यादा नहीं होगा कि मतलब ऐसा है कि पेशेन्ट अच्छे से मतलब ठीक से ले सकता है वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये हमारी दवाइयाँ तो आप एक बार आप अगर कहिए तो फिर हम आपके आते हैं हॉस्पिटल में फिर जैसा आप कहें हमारी एजेन्सी ये लखनऊ में है इन्द्रानगर में जी तो अगर आप कहते हैं अगर आप कहती हैं तो फिर हम उसी हिसाब से आप अगर बताइए अगर आपको है ज़रूरत है तो फिर मैं कल आ जाती हूँ लेकर के अच्छा अच्छा कौन कौन सी हैं आपको जी

जी जी तो हम ऐसा करेंगे कि आपको पहले कुछ दवाइयाँ जैसे जो कैल्शियम की होती हैं विटमिन्स की होती हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं न ताकत वाली वो दवाइयाँ हम आपको भेजते हैं पहले आप वो देखिए आपके पेशेन्ट जब वो यूज़ करेंगे तो आप उनको ज़्यादा बेनीफ़िट दिखेगा इसका

जी जी उसमें आयरन वगैरह की भी होंगी दवाइयाँ

जी जी जी जी ठीक है जी